ہیلو ہاں جی بولو ہاں ہاں آپ کے بیٹے کا یونیفارم تیار ہے دو ہفتہ پہلے ہی ہو گیا تھا آپ کا خیرمقدم ہے آپ جب چاہیں آ کر اپنے بیٹے کا یونیفارم دیکھ سکتے ہیں میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں ہوں آپ کے بیٹے کو یہ یونیفارم پسند آئے یہ میری کامیابی ہوگی میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا اس یونیفارم کو پسند کرے کسی بھی قسم کی ترقی کے لیے آپ کی خدمت میں میں ہوں میری دوکان روزانہ دوپہر کو کھلتی ہے اور شام کو بند ہوتی ہے آپ جب چاہیں آ کر جائزہ لے سکتے ہیں میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہوں گا براہِ کرم آپ کی تلاش میں ہمیشہ مدد فراہم کرنے کا شرف ہوگا آپ کو جلد دیکھنے کا انتظار رہے گا